संनाय खावनायानो जाहैबाय बेबायदिनो जोङो मोजां मोनो संनाय खावनायखौ गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनो जोङो बे गोदोनिफ्राय मोजां मोननायखायनो जोङो आइ आफाया जोंखौ बिराद मोजां मोनो संनाया माने जाहैबाय फार्सआवहाय बेबायदिनो थाव होबाय थाव होनानै मैगं बानलु संख्रि होबाय संख्रि बायदिसिना होनायनि उनाव थाव माबाखौहाय बानलुखौ खामहोनानै बेबायदिनो ओंख्रिखौहाय होबाय मैगंखौ होबाय मैगंआनो जाहैबाय बेबायदिनो आलु लाब्रा सङोबा आलु खफि फान्थाव बेबायदिनो मोनथामजों लाब्रा सङोबा गोथाव जायो बे गोथाव जानायखायनो जोङो बे लाब्राखौनो बांसिन जायो आरो जोङो बिमा बिफा जों मानि एफा गोथाव जोदों होनोबा आइ आफाया जों मोजां मोनो नालाय बे बेबायदिनो जोङो मोजां माबानानैहाय बेबायदिनो ओंख्रिखौ संबाय आरो उनावहाय जोङो आयु मानो एफा गोथाव जादों हन्नानै जोंखौ बुंबाय आरो ओंखायनो जोङो संनाय खावनायावबो बिराद गोसो होनानैहाय सङोबासो गोथाव जायो जाथाव जाजाथाव जायो गोसो होनानै सङाबा जोङो ओंख्रि बायदि जाया बेफोरबायदि आरो आरो मानो एफा गोथाव जादों होनोबा बेनोसै जोङो जेरै थाव सेरबाय थाव सेरनानै बानलु होबाय बानलु होनायनि उनाव बेबायदिनो मस्ला मस्लि इसे इसे होनानैहाय इसे इसे खामहोबाय खामहोनायनि उनावहाय बेबायदिनो मैगंखौ होबाय मैगं होखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो दान्दिसे खोबनानै होबाय आरो बेबायदिनो दै इसे दै होनांगौबा होबाय बेबायदिनो गोथाव जानायनि गोसो होनानैहाय माबादिबा गोथावसिन जागोन बेखौ नायनानै होबाय आरो